म्हाज्या अत्यंत आवडिचो पदार्थ म्हळ्यार चिकन कारण चिकन एक वस्त जावन तेचे खूब तरेचे सामकें वेगवेगळें भिन्न प्रकारांचें पदार्थ करपाक मेळटात प्रत्येक वेगवेगळ्या पदार्थाक वेगवेगळीं चव आसता तांका लागून ती खाताना मज्जा येता एक डीश आसा म्हण तीच खावंक जाय अशें म्हण अशें ना तुका एक वस्तूंचे वेगेवेगळें डिशिस खावपाक मेळटात म्हण चिकन हे म्हजें सामकें फेवरेट